आयज वेग वेगळे गेम्स हे डेववलप जाल्ले आहात फॉर एग्जांपल सपॅक्टरो आसा शुटींग बॉल आसा मार्शल आर्ट आसा तशेंच वॉलीबॉल कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल हे जाले मैदानी खेळ आनी हे मैदानी खेळ खेळाची आज अत्यंत गरज आसा आमच्या वाड्यार एक असो भुरगो आसलो जो केन्नाच घरानसून भायर सरनासलो तेजे जेन्ना तो स्कुलान सुद्दा वचोंक तयार ना जालो तो स्कुलान वच जेन्ना तेजें इनफोर्मेशन काडलें त्या टायमार कळ्ळें की तेका स्कुलान कोणी तरी एक टॉन्ट मारलो की तूं असो तुका खेळकच जावना तुका कांयच येना आनी ताका ती सगळ्यांच्या फुड्यान लज कशी जाली आनी तो स्कुलांचो वचपाचो बंद जालो आनी तो तेणी आपल्याक स्वताक घरानच डांबून दवरलो आनी तेजी फुडें अशी परिस्थिती जाली की तो तेणी जी सातवेन स्कूल सोडले तो फुडें स्कुलानूच वचोंक ना तो सातवीन स्कूल सो सोडलेल्या भुरग्याची एज जी आसता ती एक अरावंड थर्टीन आसता टुवेल्व टू थर्टीन आसता आनी तो एट द एज ऑफ ट्वेंनटी फायव पर्यंत पावलो आनी तो घरानूच रावलो भायर सरूंकच ना कांयच करिनासलो फक्त घर आनीक आपूण आपूण राव कोण वांगडा भायल्या वांगडा कोण दिसलो जाल्या तेच्याना उलय नासलो आनी घराच्या दाराच्या भायर येनासलो हेचें कारण कितें तर तो भुरगो सोशल सोशल जो आपली सोसायटी आसा तेज्या पासून लांब गेलो बाकीचे तेजे वांगडचे भुरगे कितें करतात हें ताका कांयच कळना तो लोकांक बाकीच्या भुरग्यांक भियोंक लागलो आ आनी अशी परिस्थिती सगळ्या भुरग्यांची जावची न्हू म्हणून आमी समाजान अशें वागोवंक जाय की भुरग्यांक उलयत दुसऱ्या वांगडा उलयतना विचार करून बोलांक जाय तर विचार करून पोडलाना म्हणजे कां तेंकां वायट शब्द दिवपकाराना भुरग्यांच्या मनाक वायट शब्द हो रोखटोच लागता आनी तेज फुडल्या आयज ह्या भुरग्याची जी परिस्थिती सांगली त्या प्रमाणे त्या दुसऱ्या भुरग्याची परस्थिती जावं शकता तेंचे लायफ काबार जावं शकता त्या कारणान आयज आमच्या स्कुलांनी सुद्दां वेगवेगळी गेम आमी घेवंक जाय आनी त्या भुरग्यांक त्या गेमीन इनवोल्व करूंक जाय त्या भुरग्यांक खेळांक येतल्या आसा ना सगळ्यांकच खेळक जमतालो आसा नासता तर थोडे भुरगे बरे गेमीन ते डॅवलप जातात थोडे फाटी उरतात पण फाटी उरलो तो असो अर्थ न्हू की तो ताका तेजो कांयच फायदो जावंक ना ताका त्या भुरग्याक तेजो फायदो जाता तर तो कसो जाता तर ताका तो फिजिकल आनी मेंटल हेल्प मेंटल वेलबिंगान ताका हेल्प जाता तर ज्या भुरगो जो एक भुरगो आसा तो बरो स्टेट लेवलाक खेळ डिस्ट्रीकाक खेळ तालुका खेळटा डिस्ट्रीक्ट खेळटा स्टेट लेवल खेळटा पणू तेज्याच वांगड जो भुरगो दुसरो आसता तोज्या वांगडाच खेळलो आसता पण तो तालुका वचो शकना डिस्ट्रीकाकय पावना आनी स्टेटाकय पावना गेम्स स्टेट गेम्साक पावना पण ताका तेजो फिजीकल आनी मॅंटल फायदो जता म्हणजे तो फिजिकली फीट जाता ना तो जरी बरो प्लेयर ना जालो तरी ताका तेज्या शरिरा खातीर तेजो त्या गेमीचो ताका उपयोग जाता तेजो मेंटल डेवलोपमेंट जाता आयज गरज आहा की प्रत्येक भुरग्यांक जाका थोडे स्कील कमी आसलेले तेज कडेन पूण प्रत्येक भुरग्याक इनवोल करुनच हे गेमी घेवंक जाय गेम खेळ्ळ उपरांत तो दुसऱ्या वांगडा मिक्स जावं शकता मिक्स जालो काय तेजो तेजो फायदो ते असो असो जाता की तो तेंच्या बरोबर रोयटा तेंच्या वांगडा उलोवंक लागता उलयलो काय तेज्या तेज मदी कॉनफ्लिक्ट एक टायपचो कॉन्फिडन्स निर्माण जाता आनी हो काॉन्फिडन्स निर्माण करपाची कला जी आसता ही गेमी गेमी थ्रू इजिली डेवलप जाता लोकांक म्हणून ह्या भुरग्यांक जे आसता ते गेमीन जास्त जास्त पार्टिसिपेट करूंक लावपाचे ज्या मुळे तेंचो सोशियल डेवलोपमेंट जातलो आनी सोशयल डेवलोपमेंट ही काळाची गरज आसा आनी आयज सगळी कडेन सोश सोशयल डेवलोपमेंट हें चालू सगळी कडेन फेसबूक युूजबूक हे प्रकार चालू आसात आनी तितून भुरग्याक डेवलपमेंट भुरग्यांची जावंक जायी तांकां फुडें येवन उलोवंक कळोंक जाय आनी तेच्या खातीर गेम हो एक इजिली अवेलेबल सोल्युशन हें भुरग्यां खातीर आसा आनी पयली गोश्ट म्हणजे तेचो इमोशनल डेवल डेवलोपमेंट सुद्दा जाता एक भुरगो जर गेम खेळ्ळो जाल्यार ताका आ तो खेळटा गेम खेळटना समज हरलो गेम हरली जाल्यार ताका इतले द थोडे इतलें दुख्ख जाता की ताका खूब मनाक लागता आनी तो धसाधसा रड रडटा आनी हे रड रडल्या उपरांत तेज्या इमोशन्स आसतात ते भायर सरतात आनी आनी ताका एक कळोन चुकता की आपूण बाबा आयज हरलो तर ताका कोणीच सांगतात की टिचर तेजो सांगता की बाबा आयिल्लो तर तो फाल्यां दुसरे दुसरे फावटी जिको शकता आनी तोच जुखोंक जायना जाल्यार हे इमोशन्स तेणी कंट्रोल करूंक शिकोंक जाय आनी अशें जुंतूंक जाय की आज आसलो म्हणून कांय ना फुडल्या गेमींक आपूण बरो खेळटले आनी आमी बरें करून आमी जिखतलो ह्या ह्या तेंच्या मनान एक घालपाची गरज आसा आनी ती हे हे गेमी हे जे इमोशन्स आसात ते हे गेमी थ्रू भुरग्यांक कळटात दुसरी गोश्ट लिडरशीप खेळ्ळा उपरांत तांकां आपूण बाबा एक लिडर जावं शकता हे तांकां जाणीव जाता भुरगो खेळटा खेळटा आपूण एक डॉमिनेट करूंक लागता जर ताका तो स्कील बरो बरो कळंक लागलो ताका दिसोंक लागता की आपूण बाबा हो स्कील बरो करता आमची टीम बरी खेळटा आनी तितून तो दुसऱ्यांक गायड करूंक लागता असो खेळ्ळें तसो खेळ्ळे हो हो बॉल असो घेवूंक जाय हो बॉल असो करूंक जाय तूं थंय राव रे हे हे गोश्टी तो भुरग्यांक देगेच्या भुरग्यांक आपल्याक सांगता आनी तितूनसुनूच तेजो लिडरशीप जी कॉलिटीज जे आहा ते डॅवलप जातात तिसरो फायदो हेंचो असो जाता की तेंचो फिजीकल बेनिफीट तांकां भरपूर जाता भुरगो खेळो की तेचो तेजो मस्क्युलर डेवलोपमेंट जाता बॉडी शेप चेंज जाता तो ताका एक बऱ्या बऱ्या प्रकारची सुदृड बॉडी तिजी निर्माण जाता आनी त्या तेच्या खातीर भुरग्यांनी हे भायर येवन कम्युनिटीन गेमी हे खेळकच जाय आनी तेची आयज काळाची गरज आहा ह्या भुरग्यांक मोबायल आनी घर हितून जावचे ना तर भायर येवन भुरग्यां वांगडा खेळप तेंच्या वांगडा सोशली डेवलोप जावप हितून तेंचे फ्युचर डेवलोप जाता